खेतमे उपजबै छिए घास काटिके लेली बकरी खएलक गाइ खएलक भैँसी खएलक काटली खिएली माल जालके उपजैली खेतमे खेती कएली ओहिमे लैली वनमेसँ काटिके घास बकरी खैलक गाइ खेलक माल खेलक एहिलए घास काटै छी माल जालके पोसैलए खिआबै छी गाइ भैँस सब बैल सब बकरी बकरी धरै छी ओहिलए लैली घास पोसली हथी बकरी चारिगो तीनगो भैँसी घास काटिके लैली बकरीके देली वनमेसँ खेतीमेसँ कऽ कऽ घास रखले हथी काटिके लैली खिएली माल जालके लेल